जोंनि गामिआव बिदिनो सेंग्रा सिख्ला फोरनिआव मोनसे ग्रुप दङ सेल्प हेल्प ग्रुप जेरै सेंग्राफोरनि बिदिनो बायदिसिना दाउ अमा फार्म बानायनानै फियो आरो बे बायदि